औ सोरमोनलाय हेल' सायाथ' एबेलेबेल औ दं जोंनि दखानावहाय नोंनो माबायदि सा नांगौ मोनो

अर्दार ने हम दिलिबारिथ' जानाय नङालै औ हम दिलिबारिया जानाय नङा नोङो अनलाइनबो पेमेन्ट खालामनो हागोन खिन्थु ला हम दिलिबारि जानाय नङा ए आर्जेन्ट नांगौ जादोंमोन ने

जों दखानावनो एबेलेबेलखा नोंसोरो फैनो हागोन नोंथाङा दखानाव जोंनि दखानाव साहाया साहायाथ' मोजाङानो नोंथाङा फसाय औ फसायखागोन नोङो

औ

नोंथाङा फैनो हानाय नङा ने खामानि दं नामा एसे औ औ औ मोजाङानो औ मोजां दङ कास्तोमारफ्राबो लांफैलायो औ औ लांफैनो हागोन नोंथाङा

औ औ दिसकाउनबो होनोहागोन जों नोंथांनो औ औ औ औ जोंनि दखानावनो एबेलेबोलखा नों फैलानो जाबाय आंना बेनो बेंथलनि खाथियावनो बेंथलावनोखा औ औ नों बेंथलाव फैलानो मोनफैखागोन औ औ सानजा सोनाबहानो टि दकान दंखायो साहा दखान औ औ फैब्लानो जाबाय जेबो प्रब्लेम गैया है आरामसे औ मोनगोन नोङो जा नांगौ बेखौनो मोनखागोन औ थाफोरखौबो औ एबेलेबोलखा गासिबो औ औ दे औ